आमच्या गोव्यान डॉक्टर मारटीन डिकोस्ता आनी डांस इल्युजन हाणी आमच्या गोव्या खातीर नृत्याच्या क्षेत्रान खूब किदेंय केल्लें आसा हाणी आमच्या गोव्या खातीर गोल्ड मॅडल खुबशीं हाडलेले आसा तशेंच आनीक संस्था म्हणजे बायलांमोस गोवा हाणी बी आमच्या गोंवच्या गोव्या खातीर नृ नृत्याच्या क्षेत्रान खूब किदें केल्लें आसा तशेंच आनीक डांस स्कुल्स हेंच्या खातीर भुरग्यांच्या जिवनांत डांसाचो नृत्याचो एक म्हत्व तेंच्या जिवनांत येता भुरग्यांच्या आंगान ल्हान आसतनाच्यानच तांकां एक ते कलेन रुची येता ते आमचे गोव्यातले स्कुल्स बी करता तशेंच गोव्यातली बायलां गांवा गांवांतली बायलां धालो ह्यो प्रकार खेळटा ती मांडार येवन तो पांच दीस खेळटात ती एक कला आसा ती तेंच्यांनी सांबळून दवरली आसा आनी तो ते पांच दीस सगळीं गांवांतली बायलां तो धालो खेळटात तेच्या खातीर आमच्या गोव्यान नृत्याच्या क्षेत्रान ह्या सगळ्यांनी ते कलेक म्हत्व दिल्लो आसा